کاروبار کو اگر ہم بہت محنت سے اور پورے دھیان سے کیا جائے تو کاروبار ایک بہترین تجارت کی شکل اختیار کر لیتا ہے اسی لیے میری نظر میں کوئی بھی کاروبار چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہے کوئی کاروبار انسان کو مضبوط بناتا ہے اور کاروبار سے انسان کو مالی فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس کاروبار کو چھوٹے سے بڑا کرنے کی خواہش رکھے اور اس کے لیے دن رات کوششیں بھی کریں بات چھوٹے کاروبار کی کریں تو ہم اس میں کافی کاروبار ایسے ہیں جن کو لوگ چھوٹا مانتے ہیں مختلف قسموں کے چھوٹے کاروبار کیے جاتے ہیں جس میں سرمایہ یعنی پونجی کم لگائی جاتی ہے اور سرمایہ کم لگتا ہے تو منافع بھی کم ہوتے ہیں اسی طرح بہت سارے کاروبار ہیں مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی دکان کھول کر بیٹھ جائیے کسی بھی چیز کی چھوٹی دکان چھوٹا کاروبار کہلاتا ہے جیسے چائے کی دکان یا چند کپڑوں کی دکان یا کچھ ہلکا پھلکا کھانے پینے کی دکان اسی طرح پان کی دکان اسی طرح پکوان کی دکان کھولنا بھی چھوٹا کاروبار کہلاتا ہے کہ بسکٹ وغیرہ کی بیکری کی دکان کھول لیا اس میں اپنا کام شروع کر دیا اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں جن کو ہم چھوٹا کاروبار بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح آن لائن تجارت کاروبار بھی اس وقت ایک بہترین چھوٹا کاروبار کہا جا سکتا ہے اسی طرح آن لائن ٹیوشن کا کاروبار بھی ایک بہترین چھوٹا کاروبار ہو سکتا ہے اسی طرح کہ بہت سارے کاروبار ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اگر محنت کی جائے اور صبر سے کام لیا جائے تو ٹیوشن کا کاروبار بھی ایک بہترین چھوٹا کاروبار ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے ابھی تک کوئی کاروبار نہیں کیا ہے اسی لیے مجھے کسی مخصوص کاروبار کے بارے میں کوئی معلومات یا علم نہیں ہے